हाजी च चओ हाजी मैडम चओ मां तव्हांजी कीअं सहायता करे सघंदो आहियां हाजी मैडम अ असां गोल्ड ते लोन ॾींदा आहियूं चओ

मैडम हाणे जेको हले थो गोल्ड जो भाओ उहो सठि हज़ार त मां तव्हांखे ख़ाली हालु फ़िलहालु त छह लख ताई जो ई लोन ॾेई सघंदो आहियां उहो बि ॾह टका व्याज ते ॾह टका व्याज ते मार्केट खां असां घटि में ई त ॾियूं हालु फ़िलहालु त बाक़ी जॻह ते थोरो वधीक आहे इनखां ऐं हाणे त या त तव्हांखे गोल्ड जी क्वांटिटी वधाइणी पवंदी या त पोइ मां मेनेजर सां हिकु दफ़ो ॻाल्हाइ वठंदुमि न त असांजो मेनेजर अञां आया कोन्हनि हो ईंदा अधि कलाकु में त मां तव्हांखे कॉल करायां थो ऐं असां हिते हाणे न्यू ईयर थो हले असांजो असांजे हिते हाणे अ असांजे हिते हाणे न्यू ईयर ऑफ़र थो हले त इन करे रेट ऑफ इंट्र्स्ट थोरो घटि ई आहे गोल्ड ते हाली फ़िलहालु हिन टाइम ते मैडम तव्हां हा मैडम तव्हां अची सघंदा आहियो पर अॼु त प सुभाणे यारहें लॻे तव्हां अची सघंदा त सुठी ॻाल्हि आहे ऐं बाक़ी सभु जेकी डिटेल्स हुजनि हो तव्हांखे असां वॉट्सैप ते अप्लाए करे छ्ॾंदासि अ मैडम तव्हां हाणे केरे एरिया में रहंदा आहियो त मां तव्हांखे निएरेस्ट असांजे ऑफ़िस ॿुधाए सघंदो आहियां

अ हीअं असांजी सूरत में चारि आहिनि पर तव्हांजे निएरेस्ट में जेकी आहे मां तव्हांखे हूअ वट्सऐप ते लोकेशन मोकिले छॾंदुमि मैडम ओके थैंक यू मैडम